पहिरियों महाराष्ट्रा में हथ सां सॼो खेती ॿाड़ी कई वेंदी हुई हाणे अहिड़ियूं मशीन्स ट्रैक्टर्स इहे सभु अची विया आहिनि ऐं ग्रीन रेवेल्यूशन खां पोइ त एॾा सुठा क्रॉप्स सीड्स अची विया आहिनि की जीअं पहिरियों साल में हिकु दफ़ो ई क्रॉप्स थींदा हुआ पर हाणे इहे जेका आहिनि ख खाद्य पदार्थ विझी करे साल में ॿ टे दफ़ा असां क्रॉप्स ग्रो करे सघंदा आहियूं नई टेक्नोलॉजी सां जामु फ़ाइदो थियो आहे जीअं महाराष्ट्रा में असांखे ख़बर आहे कॉटन जवार राईस इहे सभु ग्रो थींदो आहे त महाराष्ट्रा पंहिंजे लाइ जामु सेल्फ सफिशिएंट आहे इन खाद्य पदार्थ में